असांजे खाधे में जेके बि शयूं यूस थींदियूं आहिनि उहे कंहिं वक़्तु में त ॾाढी ॾुखायाई सां मिलंदियूं हुइयूं पर अॼु वक़्तु अहिड़ो थी वियो आहे जेका बि शइ असां ठाहियूं था त उहो वक़्तु सर ऐं सवलाई सां हर का शइ मिली थी वञे हा ईअं ॻाल्हि ज़रूर आहे की असां सिंधीयुनि में कई शयूं अहिड़ियूं आहिनि जीअं असां रेगुलर खाईंदा आहियूं जीअं बीहु थिया बीहु पटाटनि जी भाॼी असां रेगुलर खाईंदा आहियूं पर बिहु मुंदिसारु ईंदो आहे पूरो ॿारहं महहीननि में बीहु कोन्ह ईंदो आहे त उहे शयूं आहिनि जेके ॾुखयाईअ सां मिलंदियूं आहिनि आम न मिलंदियूं आहिनि पर मिली हर का शइ वेंदी आहे हिते दिल्लीअ में थदि ऐं गर्मी इनजो सुवाल आहे इन करे थदि में ॿियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं गर्मीअ में ॿियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि त उहे शयूं जेके आहिनि थोरी आम न मिली करे ॾुखयाईअ सां मिलंदी आहिनि पर वक़्तु अहिड़ो हली रहियो आहे अॼुकल्ह जो दौर अहिड़ो आहे जंहिंमें काई बि शइ मिलण में ॾुखयाई कोई कोन्हे हर का शइ वक़्तु सर हर हंधि मिली वेंदी आहे जेका असांखे ज़रूरत जी शइ आहे